میرے اسکول میں نائنتھ کلاس کی بک میں ایک نائنتھ کلاس کے اردو کے بک میں ایک مضمون تھا ماں کا خواب جو مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا میں جب بھی وہ پڑھتی تھی تو مجھے بہت ہی اچھا لگتا تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ تو صرف ایک مضمون تھا لیکن جب وہ ہم پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ خواب ہم خود دیکھ رہے ہیں اور وہ وہ بہت ہی اچھا لگتا تھا اور اس کے مجھے کچھ لائنس یاد بھی ہیں جیسے میں سوئی تو ایک شب یہ دیکھا یہ خواب جس سے بڑھا میرا اضطراب یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں اندھیرا ہے راہ ملتی نہیں ایسے یہ پورا تھا مجھے اب بھی یاد ہے جو مجھے بہت لطف اندوز کرتا تھا اس یہ مجھے پڑھنے میں بہت لطف آتا تھا اور بہت ہی اچھا مضمون تھا یہ